पयलींचे लोक पयलींची सद्दां अशी ह्या करीत ना पयलींच्या ह्या रूल आनी आतां पयलींची आहा न्हू ती रिती रिवाज पाळण नालो आनी आतांची नीव पिडीय आहा ती आतां जे कांय नीव रूल ययले ती फोलो करता म्हटल्यार जशें काय आतां शेनवारचे बी नाखशे पयलींचे लोक ह्या कटींग करिनासले आतांचे लोक ते करतात आनी तशेंच मंगळारचे बी लोक थोडे केंस कापता पूण पयलींचे लोक अशे कापीनासले आतांचे लोक म्हणटक दीस मीस खंयचे भगनाना खंयच्या दिसा कितेंय करतात तशेंच आतां हांगा हितून चल्लेल्या आनी पयलीं जशे कशें महानार बी गेलें जाल्यार कोणूय अशें हें करताले वस्सान नासले ते वाटेन आतां ज मानार बी गेलें तरी कोण कितें करतना कशें वयता खयचे वाटे मानार गेले कांय ना म्हणटा आनी किते कांय ना तशेंच आतां आतांच्या रितीन तशेंच चल्लेले आसले कोण गांवोकान खंय आयतार तें वचोंक जायना कोण जाय दिसतलो तो दिसतलो करता आतां तें कोण घेवन बसना खंयच्या टायमार कोण खंयच्या टायमार बाराच्या टायमार बी कोण भायर सरत जर आसले रातचे आत कोण ते खंयच्या टायमार खंयसर भायर सरता आनी जाय ते तेन्ना आपले घरा येता अमक्याच टायमार येवंक जाय अमक्या टायमार येवंक जाय घरा कडले कोण कितें उेवले जाय कोणाक किते पडलेले नासता तशेंच आतां ह्या संवसारान चल्लेले आसा पयलीचे लोक आपले गेले जाल्यार आतां अमको टायम जालो आतां घरा वचूंक जाय आनी खंय वचंक जाय अशे म्हणटाले पूण आतां तशें कितें ना लोक केन्ना भायर वयता केन्ना चारांक जाल्यार चारांक केन्नाय येता घरा आनी आपणक जाय तशें करता कोणचे व्हडल्यांचे धाकटें आयकाना आनी कांय ना व्हडलें कोण ना म्हण तशें आपणक जाय ते कशें आपल्या मर्जीचे लोक आसा तशें आतचे पिडीन जो व्हडलो कितें सांगता जाणटेलो कितें सांगता तेचे कोणाक कितें पडलेलें आसता आपणक जाय तेच करता जाय ते गेलो जाय त्या पार्टी केल्ली जाय त्या थंय गेलो आनी भायर सरलो आनी जाय तेन्ना येयलो घरा मातशें आतांचे पिडीन चल्लेले पयलीचो जाण्टे लोक कितें सांगता ते कोणूच आयकनान आता ते आपणक जाय तेंच करता